हैलो जी मैम बोलिए जी मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बात कर रहा हूँ जी मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपके घर पर कितने बोड हैं ओके मैम तो आप उसमें दिक़्क़त क्या आ रही है अगर आप मुझे थोड़ा बता सकते तो मैं उस हिसाब से आपको बताता कि क्या केस है अच्छा पूरी की पूरी आपको लाइन चेंज करवानी है कि आपके एक दो लाइट जल रही हैं बाक़ी नहीं जल रही है तो आपका बोर्ड ख़राब हैं कि लाइन ख़राब है अच्छा तो लाइन सही है बोर्ड ख़राब है तो आप एक कम कीजिए जो बोर्ड का जो एक रि रि वह हाथ आएगा रिक्वायरमेंट हाथ आएगा आप वह उसमें डाल दीजिए मतलब जो मैं एक लिंक दूँगा आप उसमें डाल दीजिएगा जिससे कि मुझे तो उसमें एक फ़ॉर्म रहता है तो उसके थ्रू ही हम आपका जो सबमिशन है वह कम्पलीट कर पाएँगे और आपके घर पर जो जो भी जिसको भी भेजना है हम उसको एक किसी एक को अलाउड कर देंगे और या तो आप गूगल पे जाकर भी कुछ भी जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कर के आता है ना और बहुत सारी कम्पनियाँ होती हैं अगर वहाँ पर भी फ़ॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक फ़ॉर्म आएगा और फ़ॉर्म फिल करने पर आपको चौबीस घंटे के अन्दर आपका वह आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा कि आपको वेरफाइड किया गया है या फिर नहीं मतलब मैं समझा नहीं मैम एक बार फिर से अगर आप बोल देतीं तो जी जी मैम जब आप रिक्वायरमेंट डालेंगी ना तो उसके अकोर्डिंग जो बेस्ट सामान होता आएगा जो गवनर्मेंट देती हैं या फिर जो कंपनी होती है तो कम्पनी और बेस्ट सामान की डील ही आप से करेंगी आप उसकी टेंशन मत लीजिए आपका उसका अगर वैरीफाइड हो जाएगा तो आपका कैश नहीं लगेगा और अगर वेरिफाइड नहीं हुआ तो वह चौबीस घंटे के अन्दर आपके पास एक इलेक्ट्रिशियन भेज देंगे जो आपका यह काम कर देगा और कुछ पैसे जो आपको लगे तो आप उससे पूछ लीजिएगा जी मैम आपका दिन शुभ हो धन्यवाद